पंहिंजी ठाहियलु पेंटिंग्स खे त माण्हू ॾाढो ध्यान सां संभाले करे रखे थो छो त उन में एतिरी माण्हू महिनत करे थो महिनत सां गॾु उन सां थोरी फीलिंग्स बि जुड़ियलु हूंदी आहे जेके ठाहींदा आहिनि उहे पाण बि ग्लास पेंटिंग कई आहे केनवस पेंटिंग कई आहे त अॼुकल्ह त थोरो माण्हू घर में लॻाए घटि थो लेकिन पहिरियों त सभिनीनि जे घर में पेंटिंग्स ठहंदी हुई त उन खे सजाए करे हर हर सि जंहिंजे बि घर में वेंदा हुआसीं त असां ॾिसंदा हुआसीं की हॉल में ॿारनि जूं लॻायल पेंटिंग्स ठहियलु लॻियलु हूंदी हुई त माण्हू पुछंदा बि हुआ की तव्हां जा ॿार केतिरा होशियार आहिनि असां बि पंहिंजी पेंटिंग्स पंहिंजे हॉल में लॻाए करे रखी आहे कुझ त असां एग्ज़िबिशन्स में बि लॻाराई आहे पेंटिंग्स पंहिंजी ऐं हिकिड़े ॿिन ॼणनि खे कंहिंखे गिफ्ट विफ्ट ॾींदा आहियूं त शादी वादी में बि गिफ्ट ॾियणो हुजे त पेंटिंग ठहियल ॾींदा आ्यूंहि त जंहिंखे ॾियूं गिफ्ट उन खे वणंदो आहे उहे बि चवंदा पंहिंजे हथ जी कारीगरी सां ठाहे गिफ्ट ॾई विया आहिनि त हीअं ई पंहिंजी ठहियलु पेंटिग्स जी संभाल कंदा आहियूं